भारत हो विविधतायेन नटिल्लो देश हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक व्हडा उमेदन एका बरोबर रावतात भारतांत जशी एकोणतीस राज्यां आसात दर एका राज्यांत वेगवेगळ्यो कला आसात महाराष्ट्रांतली मुख्य कला म्हळ्यार वालूच्या हातूंत काळो धवे आनी तांबडो असो रंग वापरून वेगवेगळ्यो लोककाणयो लोकां मेरेन पावयतात पैठणी ही हातांत विणिल्ली साडी ती सुद्दां महाराष्ट्राची एक मुख्य कला तशेंच मधुबनी ही बिहाराची मुख्य कला हातूंत मिथिला चित्रकरण हाची रचना करतात आनी निसर्गाचें सुंदर चित्रकरण लोकां मुखार प्रदर्शीत करतात पतचित्र हें कपड्यार केल्लें ओडिसाचो एक कलेचो प्रकार हातूंत पोरणी कला आनी लोककला चित्रण करतात आंध्र प्रदेशांत प्रमुखपणान जपिल्ली कला म्हणल्यार कलमकारी आनी तरेतरेचे कलमकारी साडयो सुद्दां आयल्यात ताचेर ब्लॉक प्रिंट करतात गोंयांत प्रामुखान केल्ली कला म्हळ्यार कावी चित्र हें उत्तर कर्नाटकांत किंवां महाराष्ट्रांत सुद्दां दिसता कावी चित्रांतल्यान लोकांक वेगवेगळ्यो धार्मीक तश्योच लोककलेच्यो काणयो सांगतात चडश्यो काणी चित्र बी चडश्यो कावी चित्र भिंतीचेर करतात तशेंच पोरण्या घरांचेर करतात गोंयची माती तांबडी आशिल्ले कारणान हें तांबडे रंगान केल्लें चित्र हांकां कावी चित्र म्हणटात